स्कूल जदूं पढ़दे अस ते मास्टर स्हानू क्यारियें च निक्के निक्के पौधे लोआने दसदे हे ओह् ते ओ फिर जिसलै उंदे फुल्ल खिलदे हे ते मिगी बड़ी अच्छा लगदा हा निक्के होंदे ते मिगी बड़ा अच्छा लगदा हा इयां फिर ओह् सब्जियें दे बेल्लां लानियां निक्के निक्के बूह्टे लाने ओह् अज में अपने कोट्ठे दे उप्पर इक छोटा जेहा गॉर्डन बनाए दा ऐ छत्त उप्पर ते बन्न सबन्ने फुल्ल लाए दे न फुल्लें दे हूह्टे लाए दे न ते बाकी तुलसी दे बूह्टे कदें कदें अस खरबूजे दी बेल्लां लान्ने आं मटरें दियां बेल्लां लाई दियां न में मर्चें दे बूह्टे लाए दे न ते ऐलोबेरा बी लाए दा में जिसी कोआरकंदल आखने आं एह्दे कन्ने स्हानू शुध्द हवा बी मिसदी ते कन्नै स्हानू खश्बू फुल्लें दी खश्बू रंग बरंगे कुछ बंबरे तितलियां आंदियां नै बच्चे खुश होंदे नै दिक्खी दिक्खियै ते बड़ा मज़ा आंदा जी मेरा मन बड़ा खुश होंदा ऐ जिसलै में बेल्लां दिक्खना ना मिगी इयां मेरा अगर में इक दस मैंट उत्थे में बेल्लें बिच्च फिरां न जेल्लै माराज़ मेरे दस ग्राम मेरा खून बधी जंदा ऐ तो मिगी बड़ै गै मज़ा आंदा ई खासकरी बेल्लां दिक्खयै फुल्ल बूह्टे दिक्खियै गमले दे बिच्च में बूह्टे लाए दे न ते बड़ा गै मिगी मज़ा आंदा ई इस लेई मिगी